ہمارے شاہجہاں پور میں سبھی بھائی ہر دھرم کے مل جل کر رہتے ہیں چاہے پھر وہ ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں جین ہوں بودھ ہوں ہر دھرم کے لوگ سب مل جل کے رہتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں اگر کوئی بات کسی کے اوپر آتی ہے تو سب ایک ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح سارے جو لوگ ہیں ہمارے شہر کے سب تہوار مل جل کر مناتے ہیں چاہے وہ عید ہو لہٰذا مسلمانوں میں بقرعید اور عیدالفطر کافی منایا زور شور سے منایا جاتا ہے تو جو غیر بھائی ہیں اپنے غیرایمان غیرمسلم وہ لوگ آ کے ہمارا ان لوگوں سے ملتے ہیں مسلمانوں سے ان کے یہاں آ کے باقی سوئیاں کھاتے ہیں اور انہیں بدھائی دیتے ہیں ایسے ہی جو نان مسلم رہتے ہیں جو سکھ عیسائی یا الگ الگ دھرم کے ہیں ان کے جو مذہبی